हेलो हँ हँ दीदी हम अन्जु दीदी बाजै छी हम हम तऽ दरभंगा जाइ छी अहाँ कतऽ अहाँ कतऽ जाइ छी

ओ ओ कहु अपन गाम घरके समाचार कहु दरभंगामे की हाल दरभंगामे जे छै हमरा सबके बहुत सुन्दर छै बुझलिए देवस्थल सब छै मन्दिर सब छै दरभंगा जिला बहुत बढ़िऑं छै दरभंगा जिला अहाँ कहु अपन छपरा जिलाके कहु छपरा जिलाके हाल चाल की सब यऽ छपरा जिलामे हुँ हँ हमहुँ तऽ सुपौले जिलाके छी हुँ हुँ हमहुँ सुपौले जिलाके छी हँ बढ़िऑं छै पेन्टिंग दरभंगामे ओहि लएके हमहुँ जा रहल छी दरभंगे देखै लै हँ दरभंगा तऽ नहि गेल छलहुॅं मगर जाइ छी देखै छियै ओतुका नाम सुनै छियै बहुत बढ़िऑं छै दरभंगा जिला बहुत बढ़िऑं छै हमहुँ तैं जा रहल छी हमर सुपौल जिलामे तऽ बहुत किछु छियै बुझलिए सुपौल जिलामे ठीक छै अहाँ हमर नम्बर लऽ लियऽ हमर नम्बर अहाँ लए लियऽ आ लऽ कऽ अहाँ आयब तऽ हमरा कॉल करब हमहुँ अहाँ से मिलब दुन्नू आदमी साथे साथे जाएब अखन तऽ बड़े संयोग से मिल गेलहुॅं साथे ठीक छै हँ हँ हँ तऽ अहाँ सहरसा अहाँ जे छै ने दरभंगा सहरसा उतरब आ सहरसा से जे छै अहाँ दरभंगा जिला बुझलिए दरभंगा से सुपौल जिला दुनू तऽ लगे छै एक्के एरियाके छी ठीक छै मिलब दुनू आदमी एक साथ ठीक छै हँ ठीक छै जायब हँ आयब ने तिलहेश्वर छै सुपौल जिलामे तिलहेश्वर मन्दिर जे यऽ बहुत बढ़िऑं यऽ बहुत बढ़िऑं बहुत मान्यता छै तिलहेश्वर मन्दिरके आयब अहाँ मिलब जरूर दुनू आदमी साथ जायब ठीक छै आओर सब